ہلو سلیم بات کر رہے ہیں سلیم ٹیلر ہاں جی مُکیش بات کر رہا ہوں جی بھائی سلیم بھائی آپ ہاں سلیم بھائی میں آیا تھا آپ کی دُکان پر دو ہفتے پہلے آپ کے یاد ہو تو اپنے بچے کی یونیفام ہاں اسکول یونیفام کے سلسلے میں جی مُکیش نام سے مُکیش ہاں دو ہفتے پہلے ہاں ہاں آٹھ سال کا بچہ ہمارا اسکول اسکول یونیفام کے سلسلے میں آپ سے بات ہوئی تھی جی مُکیش بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں دو ہفتے ہو گئے ہیں بچے کو اسکول جانا ہے اور ابھی تیار ہو کے آپ آپ نے کہا تھا کہ آٹھ دس دِن لگیں گے اب دو ہفتے ہو گئے ہیں پورے کے پورے اب گھر کے مسئلے تو یہ ہوتے ہیں سبھی کے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں سلیم بھائی لیکن کم سے کم آپ ہاں بچے کے اسکول کُھلے ہوئے بھی آپ دیکھیں ہاں بچے کے اسکول کُھلے ہوئے دیکھیں آپ دو دِن ہو گئے ہیں تو ہم تو اِسی اِنتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ کب اسکول کال فون کریں اور کب ہم جا کے اُٹھائیں اور اِسی ہاں جی مُکیش نام ہے اور ہمارا سیریل نمبر بھی چاہیں تو آپ دیکھ لیں زیرو سیون نائن نائن تھا ہاں آپ کو ہم نے ہاں اُسی آپ کو ہم نے ہاف پیمنٹ بھی کر رکھی ہے اور ہاف پیمنٹ جو ہے جیسے ہی آپ ہمارا آڈر پہنچا دیں گے آپ وہ ہم ہاں وہ بس آپ کو ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اگر کیونکہ دیکھیں بچے کے بے وجہ چُھٹی ہو رہی ہیں تو پڑھائی کا لوس ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اِسی لیے تو ہاں اِسی لیے اِسی لیے اب آپ ہی سِلواتے ہیں ہم تو پتہ ہی ہے اور اِسی لیے ہم نے کہا پوچھ لیں کیا مسئلہ ہو گیا چلو ہاں چلیں گھر پہ بھی اپنا تھوڑا دھیان دیں اور تھوڑا سا جلدی کروائیں ٹھیک ٹھیک اور تو میں آپ کی باقی پیمنٹ جب گھر پہ ڈیلیوری ہوگی تب ہی دیں گے چلیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اوکے بائے